मध्य प्रदेश में वैसे कई सारे प्रमुख खेल वा कार्यक्रम हैं जिनके बहुत ही फ़ेन हैं जैसे क्रिकेट फुटबोल टेनिस बेडमिंटर इन में से जेसे कुछ हे अवदेश प्रताप सिंग युनिवर्सिटी इस्टेडियम है और मध्य प्रदेश में फुटबॉल टीम है यशवंत क्लब ग्राउंड है ओर यहाँ पर अंकुर इस्टेडियम भी है जहाँ पर क्रिकेट वग़ैरह खेला जाता है तो ये इन इन जगह से कई सारी टीमें निकलती हैं और इन टीमों का गेम हमें बहुत पसंद आता है ये लोग बहुत अच्छा खेलते हैं मेरे यहाँ पर से भी जो हमारे भोपाल ज़िले में जो अंकुर इस्टेडियम है यहाँ के जितने भी लोग गए हैं यहाँ की जितनी भी टीमें गई हैं भारत में खेलने उन में कई लोगों का सेलेक्सन भी हुआ है और सभी ने अपना नाम और करियर भी कमाया हे क्योंकि उन्होंने अपनी फ़ैन फोलोइंग भी बहुत बढ़ा ली है वो लोग बहुत अच्छा खेलते हैं और यहाँ पर प्रशिक्षण भी बहुत अच्छा दिया जाता है कि खेल अगर खेल रहे हो तो इसको पूरे दिल से और लगन के साथ अच्छे से खेलो ओर अच्छे मतलब मैं इनकी बहुत बड़ी फ़ेन भी हूँ जो मुझे काफ़ी पसंद है